संनाय खामानिखौ आं आइजोफोरनिल' साना मानो होमबा बे संनाय बे बहुथ गिदिर मिथ मोनसे जे मानसिफ्रा बिलिफ खालामो जे ओह आइजोफोर आइजोफोराल' ओम न'खर नायो होन्ना न'खर नायनांगौ होन्नानै जे मिथ मिथसो बेयो मानसिफ्रा बुङो आइजोफोराल' ओह न'खर सामलायनांगौ न'नि खामानि मावनांगौ जि सुनांगौ गथ'फोर नायनांगौ ओंखाम ओंख्रि संनांगौ होन्नानै ओमफ्राय हौवाफोरा खामायहैनांगौ खामानि मावहैनांगौ होन्नानै नाथाइ बे बहुथ गिदिर मिथ मोनसे जानानै दङ जिनि आं एगेनस्टआव आरो बे मिथआ जोंनि न'आव न'खराव सोलिया मानो होमबा जोंना ओह ओम आंनि बथ फेरेन्सआ सारबिस मावो ओम मामाया जोंहा मामायाबो सासे नार्स आरो बाबायाबो टिसार स सानैबो ओम गाव गावनि खामानियाव थांनांगौ जायो फुङावनो ओह जोङो न'आव थायाब्लाबो सानैजों ज'यै बे सासे बेखौ मावलाय सासे बेखौ मावलाय आरो मावो आरो मालाब्ला ओह मामाया लोमजाबा बाबायानो सङो आं नुनो मोनो जे गुबुन नखरफोरावहाय हौवाफोरा बा फिफाफोरा फिसालाफोरा सङा मावा दाङा बिमाया लोमजाब्लानो न'फोरा गादा गुदा जानानै थायो नाथाइ बे बिमा बिमा फिफानि डिउटि बेयो मोनसे जे गावनि गथ'फोरखौ ओम बेफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो फोरोंनांगौ बे बिमा फिफानि मोनसे डिउटि उन्दैनिफ्रायनो बिसोरखौ ओह बे लेसनखौ होनांगौ जे खामानिफोरा आइजोफोरनिल' नङा होन्नानै